नव लख पंज हज़ार छ्ह सौ टीह लख पंज सौ नव लख साढी छह सौ सत लख पंज सौ लख पंजानवे हज़ार